जी हाँ भारतवर्ष के पाँच प्रमुख राज्यों के नाम इस प्रकार हैं उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात एवम आंध्र प्रदेश